हेल'

अ बुं एम ए स्टर

अ गोबां रोखोमनि दोङो एलेक्ट्रिकनि दोङो रेन्जारबो मोनगोन आरो नरमेल खालायग्राखोबो मोनगोन दा गासिबो मोनगोन आरो टटेल पार्ट्सफोरखोबो मोनजोबगोन गियार गोनाङा नोङो माबानिफ्राय स्टार्ट जागोन दाइनरोजा बा आठ हाजारनिफ्राय रेनजारफ्रा पास हाजाराव मोननो हागौ पास हाजारनिफ्राय स्टार्ट जागोन मा बायसाइकेल बहुद दङ जेन्टस लेडिस बहुद दङ मोनैबो आदसा आदसा आदसा लेडिस साइखेलखो गंबा बासकेटखो थाफानायखो मोनखागोन होनानै लानांसिगोन एकस्ट्रायै औ बे पार्ट्स थाखाजोबखागोन बे थाफाजोबगोन

डिसकाउन्ट एसेखौलाय रायज्लायबोला जागोन फैनांगोन आरो स्टरआव आ आदसा आदसा आदसा होमब्लालाय फैब्लानो जाबाय दे जागोन दे